कोंकणीन एक म्हण आसा पोय नुस्तें धर सुंगटा दी पूण पोय दाखोंव नाका हाचो अर्थ खंयच्याय मनशाक तूं नुस्तें व्हरून दी पूण तें खंय मेळटा तें दाखोंव नाका तशें जर केले जाल्यार तुजे म्हत्व कमी जाता आतां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयची दर्यादेग व्हड त्या खातीर दर्यांत नुस्तें खूब मुग्लक प्रमाणान मेळटा पूण हे नुस्तें जे आमच्या ताटान पडटा तें आपसुकूच पडना तें खातीर खूब वावर आसता पयली म्हळ्यार एक बॉट वा व्हडें वा वाफोर जावो पडटा ताचे बरोबर नुस्तें धरपा खातीर जाळ तें नुस् नुस्तें धरपी जाळ दर्यान व्हरून उडोवपा खातीर मनीस आनी परत वयर काडपा खातीर मनीस आतां सगळ्यांकीन आवडटें गोंयकाराचे नुस्तें म्हळ्यार बांगडे तें बांगडे कशे धरतात तर पयले म्हळ्यार एक एका व्हड्यान धा पंदरा जाण उदकान वतात जे सुवातार खूब बांगडे आसा ते पळयतात आनी थंय आपले जाळे उदकान सोडटा आनी एक वर्तूळ एक सर्कल तयार करतात जाळ्यान जेणे करून तें बांगडे भायर वच्चे ना आनी एकदा जाले की हळू हळू एक वर दोन वर तशेंच उदकान दवरतात आनी हळूहळू तें जाळे ओडपाक सुरूं जाता

पूण ते वाटोवप दर्यान करनात दर्यान फक्त जाळे घालप आनी नुस्तें जाळ्या सकट वयर काडप अशे करून राशींचे राशी बांगडे जाळ्यान शिरकल्ले वयर काडटात मागीर व्हडे थंयच्यान तडीक म्हळ्यार दर्याच्या देगेर येता देगेर आयल्या उपरांत परत जाळे सकयल सोडटात आनी हांगासर खरें काम सुरू जाता हे काम म्हळ्यार नुस्तें वाटावपाचे वाटावपाचे म्हळ्यार बरें नुस्तें जे जाळाक शिरकलां तें कुशीक काडपाचे तें काडून कुशीक दवरिल्ल्या पाटल्यांनी भरपाचे तें भरले जाळ नितळ करप जाळान नाका जाल्ले काटे कूटे कितें भल्लाते नितळ करप आनी परत जाळ भरप बांगडे धरपाचे जाळ जे आसता ताका माग म्हणटात खूबशे गोंयकार लोक माग मारप म्हणटात आनी हे मागाचे बांगडे जे आसता तें खुबूच रुचीक आसता कित्याक तर ट्रोलरान जे नुस्तें आसता ते चार पांच दिसांनी मार्केटान आयिल्ले आसता बाजारान आसता पूण मागाचे तशे ना मागाचे नुस्तें तीन ते चार वरां भितर मार्केटान पावता बाजारान पावता त्या खातीर ही नुस्तें खुबूच फ्रेश आनी रुचीक ताजे टवटवीत आसता बांगट्यांत बांगडे पाटल्यान काडल्या उपरांत ते पाटले भरून रिक्षांनी भरतात आनी आपसूकूच मागीर तें आमच्या बाजारांनी पावता आनी थंय मागीर नुस्तें विकपाची प्रक्रिया सुरू जाता आमच्या थंयचो लागीचो बाजार म्हणजे फामाद म्हापशेचो नुस्त्या बाजार थंयसर तुका सकाळी स ती सांची धा पर्यंत तरेतरेचे वेगवेगळे तरेचे गोंयचे गोंया भायले रुचीक वायट अशे सगळे तरेचे नुस्तें थंय मेळटा गोंयांन भोंवपाक आयिल्ल्या पर्यटकान केन्ना तरी म्हापशेच्या नुस्त्या मार्केटान नुस्त्या बाजारान भेट दिवचीच दिवची